जी सर नमस्कार सर हमको धमकी मिल रही है मारने के लिए ये ये हम अतरौली थाने से बोल रहे हैं ये गाँव भरावन पड़ता है थाना अतरौली जिला हरदोई

अनजान नम्बर है अनजान नम्बर है हमने पुलिस का नम्बर यह दोबारा से कॉल भी किया लेकिन उसका कोई उसको प्रभाव नहीं पड़ता है एक सौ बारा आई थी तो वो कह रहे थे थाने में ए एफ आई आर वगैरह कराओ वहां तब फिर सुनवाई होगी आगे धमकी हमें ये बोला कि ये इतना रुपये हमको दो वर्ना तुमको हम जान से मार देंगे लगता ये सब जानकारी नहीं है पुरानी रंजिश तो किसी से नहीं थी अब ये है बिजनेस के अब उससे भले रजिश हो गयी हो किसी से

अच्छा अच्छा पैसे का हमारा लेन देन तो है नहीं

हाँ हाँ अच्छा अच्छा

ये है जैसे मान लो हम सो रहे तो कभी रात में फोन करता है कभी दि दिन में भी कर देता है रात में कहूँ बारह एक बजे फोने करेगो यही बोलता कि इतना हमको दो लाख रुपये हमको वर्ना तुमको सर वो ओ कर मरवा देंगे और तुमको तुम्हारे घर से घर में घुस करवा देंगे घर में डकैती डरवा देंगे यही सब बक बक करता है धमकी दे रहा है आवाज से नहीं पहचान पा रहे हैं हो सकता है आवाज डबिंग क की हुई आवाज कर रहा हो ये ये तो है लग लग रहा है कोई आस ही पास का है

हाँ यही सब चलिए तो ज्यादा ठीक है नहीं तो बहुत

अच्छा अच्छा

ठीक नमस्ते